मेथाइखौथ' रोजाबनाया गासिखौबो रोजाब जोबो आंथ' आरो बिदि माबा ट्रेनिं लानाय गान खननाय माबा लानायथ' नङा गासिबो जेखौ मोजां बेखौनो खनो खोनासङो खोनासंनायजों खोनासंनायजों मोजां मोननानै बेखौनो खनलाबाय थानसै सुर सुर जायो जाया बेखौथ' हमनो हाला जायखिया गासिबो हारिनि मेथाइखौनो खोनासंजोबो आरो आं हिन्दि इंराजि बर' आथ' बर' जोहाथ' बैसागु समावथ' बेराथ खननाय जाखायो जोंना खुगा मेथाय थायो खुगा मेथायखौनो बेराथ खनो खुगा मेथाइ खननाय जायो आरो बैसागुनि गान दंखायो जोंना बैसागुआथ' मास मोनसे गाहाम जाखायो बैसागु जानायनि सिगांबो जाखायो बैसागुआ आरो बैसागु जाफुबाय थाबाबो जाबावबाय आर जोबबावबाबो आर उनाव जाहै बावखायो बैसागुआनो बैसागु मास मोनसे मास मोननैआनो जायो बैसागुआ बेवहायनो गानानो मोसानायाव मोसानायजों लोगोसे गानाबो खनबाय थाखानांगौ गान खननायजों मोसानायजों गाना खननायाथ' रोङोआनो होनजायो एकदम दावखा गारां बायदि खनो खिन्थु खोनासंनाय खोनासंनो बेराथ मोजां मोनो गान फोरखौ गानफोर खोनासंनायजोंसो बेराथ मोजां मोनो आरो रिलेक्स जायो बेराथ सान्थि मोनो आरो गानफोरखौ बांसिन रमान्टिक रमान्टिक गानखौ एसे साबसिन मोननाय जायो आरो बैसागुफ्रावथ' सिख्ला सिख्ला सेंग्रा एदावलायनाय बेफोरनि गानसो जाखायो बेफोरखौ खननाय जायो बांसिनानो बैसागुआव बिदिनो सिख्रा सिख्ला सेंग्रा एदावलायनाय आरो बोराइ बुरिफ्राबो गावसोरजों गावसोर एदावलायनायनि गान खनो आरो सिख्ला सेंग्रा बिसोरबोथ' खनखाबायानो आरो जाय बुरिजोबाखै सिख्लाबो नंला बुरिजोबाखैबो बिसोरबो गावसोरजों गावसोर एदावलायनाय गान खनो मोजां मोनलायनायनि गान खनो सोरबाया अबावबा थांनाय गोदोनि गेलेनाय ओंखाम संना जानाय बेफोरखौ लानानै खनो आरो आंथ' बांसिनानो हिन्दिखौ खोनासङो आर बर' खौबो खोनासङो बैसागुआव आरो हिन्दिआथ' ओरैनो थानायाव बांसिन हिन्दि गान खोनासंनाय जायो मानि हिन्दिखौ बिराथ गोदै मोनो आरो एसामिस दङ एसामिसखौ बो बेराथ गोदै खोनायो एसामिस गान खोनासङो बर' आथ' बर' जोंनि खोनासंखायोनोखा आर गुबुन गुबुन हारिफोरनि खोनासंबावो माखासे फिसा फिसौ नेपालि सान्थालि आहा पान्जाबि आरो दस्रा राइजोनि बेफोरखौबो खोनासङो ओरै पाकिस्तान फोरनिखौबो खोनासङो बेनो आरो